हेल्थ केयर सेक्टर दी गल्ल कीती जाए ते जेह्ड़ा ग्रांऐं बिच जेह्ड़ा हेल्थ सेक्टर होंदा जेह्ड़ा हॉस्पिटल बगैरा होंदे जेह्ड़े उत्थें जेह्ड़ियां फेस्लिटियां होंदियां न ओह् घट्ट होंदियां न डॉक्टर घट्ट होंदे न उत्थें दी गल्ल कीती जाए ते उत्थें दी गल्ल कीती जाए ते उत्थें उत्थें दे हेल्थ केयर सेक्टर दी गल्ल कीती जाए ते इत्थें दे हॉस्पिटल दी गल्ल कीती जाए ते उत्थें जेह्ड़े डॉक्टर न उत्थें जेह्ड़े डॉक्टर होंदे न जादै डॉक्टर होंदा उत्थें ओह्दे कनेक्ट बिच ते अरबन दी गल्ल कीती जा ते ग्रांऐं दी गल्ल कीती जाए ते इत्थें दे हॉस्पिटल बिच जेह्ड़ियां फेस्लिटियां घट्ट होंदियां न जेह्ड़ियां बड्डियां बड्डियां मशीनां होंदियां न ओह् बड़ियां घट्ट होंदियां न उत्थें दे हॉस्पिटल च ते इत्थें दी गल्ल कीती जाए ते सिटी दी गल्ल कीती जाए ते इत्थें जेह्ड़ा होंदा ऐ सिटी ग्राएं दे मुकाबले च सिटी दी गल्ल कीती जाए ते सिटी जेह्ड़ियां होंदियां न सिटी दे हॉस्पिटलें बिच बड़ी सारी मशीनां दिक्खियां जंदियां न ग्राएं दे मुकाबले बिच मशीनां होंदियां न बड्डियां फिर दिक्खेआ जाए जेल्लै ग्राएं दी गल्ल कीती जाए उत्थें जेह्ड़े होंदे न उत्थें जेह्ड़ा स्टॉफ होंदा ऐ मतलब डॉक्टर डॉक्टरें बगैरा गल्ल कीती जाए ते डॉक्टर न हून कॉलेज़ जेह्ड़े होंदे न अर्बन एरिया बिच ग्राएं च बड़े घट्ट डॉक्टर पुजदे न उत्थै बड़ा घट्ट स्टॉफ होंदा ऐ उत्थें हॉस्पिटल बिच ते ओह् इत्थें जेह्ड़ी गल्ल कीती जाए सिटी दी गल्ल कीती जाए ते उत्थें जेह्ड़े होंदे न बड़े जेह्ड़ियां फेस्लिटियां ते डॉक्टर थ्होई जंदे न बड़ी आसानी कन्नै स्हानू पूरा स्टॉफ थ्होई जंदा पूरे हॉस्पिटल दा पूरे बड़े सारे उत्थां इंया ग्राएं दी गल्ल कीती जाए ते ग्राएं दे हॉस्पिटल च जाइयै थुहानू सफाई निं थ्होंदी उत्थें गंद लगदा हर जगह बिच उत्थें बक्खरा बक्खरा वार्ड बनाए दा होंदा मेल वार्ड बक्खरा बनाए दा होंदा फीमेल वार्ड बक्खरा बनाए दा होंदा सिटी बिच पूरे वार्ड बक्खरे बनाए दे होंदे ते उत्थें गल्ल जेकर ग्राएं दी कीती जाए ते ग्राएं बिच ऐसा निं होंदा ऐ उत्थें सफाई निं होंदी पूरी ते उत्थें गै सिटी बिच दिक्खेआ जाए ते सिटी बिच सफाई बी होंदी ऐ ते स्टॉफ बी अच्छा होंदा ऐ पूरा स्टॉफ होंदा उत्थें ठीक इंया ते ग्राएं दी गल्ल कीती जाए अपने ग्रांऽ दी ते सांबे दी गल्ल करांऽ ते मेरा इत्थें इक्क हेल्थ सेंटर ऐ हॉस्पि्टल ऐ इत्थें दा जेह्ड़ा कि इत्थें डॉक्टर जेह्ड़े न डॉक्टर टाईम पर निं पुजदे ते डाक्टर टाइमें पर निं पुजदे ते उत्थें गै में सिटी दे हॉस्पिटल दी गल्ल करांऽ ते इत्थें दी साढ़े सिटी च डॉक्टर गी दस्सेआ हा ते उत्थें बड़ी अच्छी फेस्लिटी ही बक्खरी बक्खरी बमारियें दे डॉक्टर उत्थें ते इयै अगर में अपने ग्रांऽ च दस्सने गी जंदी ते साढ़े ग्रांऽ च ओह् डॉक्टर नेईं मिलदे